हैलो कौन बोल रहे हो हाँ हाँ है हाँ कितने बजे हाँ पाँच सौ रुपये हाँ हाँ जाने आने का पाँच सौ हाँ चार क्विंटल वज़न लेकर आ जाएगा हाँ हाँ हाँ हाँ पाँच सौ नहीं अलग लगेगा हाँ हाँ हाँ और लोकेशन आपके घर का ठीक है तोशिना बस इस्टैन्ड हाँ हाँ बता देना हाँ हाँ चल लेंगे हाँ हाँ सुबह कॉल कर देना आ जाएँगे ठीक है